میرے علاقے میں کئی سپیشلائزڈ اسپورٹس سینٹرس موجود ہیں جو مختلف سہولیات فراہم کرتے ہیں ڈی ون ٹریننگ سہولیات جدید ترین ساز و سامان ویٹ رومس ریٹیل سینٹرس پروگرامس یوتھ پروگرامس ایڈلٹ فٹنس کلاسز اسپورٹ پرفارمنس ٹریننگ ون آن ون پرنسپل ٹریننگ بوٹ کیمپس مقامات ڈیلاس پلیئر اسپورٹس پرفارمنس سہولیات اسٹرنتھ پاور اسپیڈ ایجیلٹی نیوٹریشن انجری پروینشن اور اسپورٹس اسپیسیفک کنڈسننگ

یہ سپیشلائزڈ سینٹرس کھلاڑیوں کو بہترین سہولیات فراہم کرتے ہیں اور ان کی کارکردگی میں بہتری لانے کے لیے جدید تربیتی پروگرامس پیش کرتے ہیں